ना हमनो थांनाय समाव जोङो जे आरो मुसारि जे लानानै थाङोमोन आरो बे हमनो थांनाय जायगायाव जों दै इसे होनानै नाखौ जमा खालामग्रोयोमोन थुबुर खालामनानै दा बेनिफ्राय नाखौ हमनाय जायोमोन ना हमनाय गोबांआ गोबां बुरजा मोनोब्ला बियो बाजारफ्रावबो लाबोनाय जायोमोन माने न'खराव इसे जानो दोनबोनानै बेफोरजोंनो न'खर संसार सोरजिनाय सोरजिलांनो हायोमोन दानि बाजाराव नाखौनो मोन्नाय जाला नायाबो लासै लासै गोमालांनो हमबाय दा जों नाखौ नागिरनो थांब्लाबो गोबां गोजान जायगायावसो थांनांगौ जायो बिलो बिलोमा बेफोरबायदि जायगायाव थांनाय जायो दा नाखौनो बहुद हमनो खस्त' मोन्नो थांलिया दा ना हमनायनि सिगां नाखौ बबे जायगायाव दं बबे बिलोआव दं बेखौ नागिरनानैसो हमनाय जायो